आमच्या गांवांत दोन ग्रंथालयां आसात एक महिला मंडळाचें आनी एक खाजगी संस्थेचें थंय तरातरांचीं वर्तमान पत्रां येतात ती आमकां वाचूंक मेळटा थंय सगळ्या भाशांतलीं पुस्तकां आसात म्हाका संदर्भ दिवपाक हीं पुस्तकां बरी पडटात हांव नेमान ग्रंथालयांत वतां म्हाका म्हज्या घरा कडेन एक ग्रंथालय आसचें अशें दिसता तातूंत म्हज्या सगळ्या आवडीच्या लेखकांची पुस्तकां म्हाका दवरपाक जाय अशी पुस्तकां जमयल्या उपरांत म्हाका म्हज्या लेखनांत तांच्या संदर्भ दिवपाक मजत जातली